ऐसे ट्रैकिंग करनां मेरी हॉब्बी ते नेंई ऐ मेरी पसंद ते नेंई ते लेकिन फिर बी मिगी कुश ऐसे जगह् पर जानें दा मौका मिलेआ ऐ जियां साढ़े कुछ देवते न अस अपनें ग्रांऽ जन्नें आं हिमाचल ते कुश कोआल चढ़ियै उप्पर जाना पौंदा दो त्रै कोआल चढ़नें फिर ढलनें फिर चढ़नें फिर अस अपने कुल देवते गूगा राज शत्तरी दे दर्शन आस्तै जन्नें आं ते रस्ते बिच्च बन बी पौंदा बड़ियां सारियां जड़ियां बूटियां लग्गी दियां जियां कढ़ी पत्ते दे बड़े भारी बूह्टे होंदे न उत्थें ते उध्दर हिमाचल जिसी गांदला आखदे ओह्दे इलावा बी बड़े बड़े पेड़ होंदे न ते इक चीज़ ऐ फ्ही प्हाड़ी लाह्कें च जंदे शांति ऐ ना जेह्ड़ी ओह् जरूर लब्भदी ऐ शैह्री लाह्कें च जेह्का गड्डियें दा शोर शराबा ते होर बड़ा कुश होंदा ओह् चीज़ असेंगी प्हाड़ी लाह्कें च दिक्खनें गी नेंई लब्भदी एह्दे इलावा वैश्णो देवी जानें दा बी मौका मिलेआ ओह् बी प्हाड़ी लाह्का गै ऐ ट्रैकिंग ते नेंई आक्खी सकदे पर कुश कुश बैसा बैसा गै होंदा ऐ इक बारी बद्दरी नाथ जानें दा बी मौका मिलेआ अदूं में बड़ी निक्की होंदी होंदी ही बद्दरी नाथ गेई ही ते ओह् रस्ता दिक्खी कुश डर जन बी लग्गेआ हा कि के इक पास्सै उच्चे उच्चे प्हाड़ हे ते रिशिकेश कोला दा जिसलै जोतीमठ जिसलै पुज्जे हे ना अस ते उत्थूं दा अग्गैं ओह् हा बन वे हा इक पास्सै तिक्खे प्हाड़ हे ते थल्लैं गंगा नदी बगा करदी ही उस दी खुबसूरती बी बड़ी लगदी ही पर उस रस्ते जंदे डर बी बड़ा लग दा हा कि कुदै बस पेई नी जा इयै जेह् दो चार प्हाड़ी ल्हाकें च जानें दा मौका मिलेआ उत्थैं इक्कै चीज़ ही के शांति वातावरण दा स्वच्छ बिल्कुल और प्रक़ति दा नज़ारा दिक्खनें गी मिलदा ऐ इयां अस अपनें घरें च होनें ते असेंगी लगदा कि आसमान जेह्का ओह् पर्वतें गी छूहा दा ऐ लेकिन जिसलै उत्थें पुज्जी जाओ ते आसमान उन्नां गै दूर होंदा जिन्नां असैं अपनैं घरें च होंदा ऐ ते एह् कुश चीज़ा प्हाड़ी लाह्कें दा सफर करदे होई स्हानू